जी हाँ हमारी जान पहचान खिलाड़ियों द्वारा जीती गई उपलब्धि एवं ट्राफियाँ बहुत सारी हैं हमारे यहाँ की एक खिलाड़ी हैं जो कि संगीता जहाँगीर वो बहुत ही सारे इवेंटों में भाग ले चुकी हैं एवं उन्होंने दो हज़ार पन्द्रह में एवं अट्ठारह में इंटरनेशनल पर भी खेली हैं और डिस्टिक पर भी खेली हैं उन्होंने बहुत सारी ट्राफियां जीती हैं इस उन्होंने अपने देश का एवं राज्य का नाम भी गाँव का भी नाम भी रोशन किया है जिस से उन के घर वाले भी उन से बहुत ख़ुश हैं एवं वो देश के लिए आगे क़दम भी उठा रही हैं